ہم اپنی فصلوں کو بیچنے کے لیے پہلے اس کو خوب اچھی طریقے سے تیار کرتے ہیں تیار کرتے ہیں ہمارے یہاں کھیتی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں بہت سارے کسان کام کرتے ہیں اس کو تیار کرنے کے بعد جب ہمیں لگتا ہے کہ یہ تیار ہو چکا ہے تو اس کو بہت سے مزدوروں کے ذریعے اس کو کاٹے جاتے ہیں کاٹنے کے بعد اس کو ایک جگہ جمع کر کے بہت سارے لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ اس کو کس جگہ بیچنے سے زیادہ منافع حاصل ہوگا بیچنے کے دو طریقے ہیں ایک تو ہم لوکل تاجر کو بیچ دیتے ہیں اگر ہمیں لگتا ہے جو نہیں یہاں بیچنا مناسب نہیں ہے تو ہم لوگ دوسرے دوسرے کی تلاش دوسرے تاجر کی تلاش میں رہتے ہیں جیسے ہمیں معلوم ہے کہ گلاب باغ میں بیچنے سے بہت زیادہ منافع حاصل ہوتا ہے اور گلاب باغ ہمارے یہاں کا بہت بڑا منڈی ہے اور گلاب باغ میں بہت زیادہ آدمی کی تعداد ہوتی ہے اور وہاں اپنے سامانوں کو بیچنے کے لیے آتے ہیں جیسے ابھی مکہ کا دور چل رہا ہے تو مکہ بیچنے کے لیے آتے ہیں گلاب باگ میں کلو یا پھر کنٹل ونٹل میں نہیں بلکہ کنٹل سے بھی زیادہ بیچنے کے لیے آتے ہیں اور گلاب باغ کو بہت زیادہ مشہور منڈی مانا جاتا ہے اور گلاب باغ میں جب زیادہ جمع ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کے لیے سب سے زیادہ اہم اور خاص جگہ ہے تو وہ گلاب باغ ہی ہے کیونکہ گلاب باغ میں جو فصلیں بیچتے ہیں تو اس کا اچھا رقم ہم لوگوں کو مل جاتا ہے پھر ہم اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگر دھان یا مکہ کے بعد کوئی اور دوسرا فصل ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح کرتے ہیں پہلے دوسرے تاجر کو ڈھونڈ لوکل تاجر کو ڈھونڈھتے ہیں تلاش کرتے ہیں ان کو ان کو تلاش کرنے کے بعد دیکھ دیکھتے ہیں اگر یہاں منافع زیادہ نہیں ہے تو پھر ہم لوگ گلاب باغ کے طرف رخ کرتے ہیں اور گلاب باغ بہت زیادہ مشہور جگہ ہے